हेलो हँ

हँ आहाँकेँ मतलब अहाँ बहुत नीक नीक अथी सिनेमा बहुत बढ़िआँ पिक्चर सब अहाँ बनाबैत छियै अहाँकेँ पिक्चर ओबला कतेक सिक्खल कोन टाइममे दैये ओ कहिआ दैये सब बार अहाँकेँ बहूत बढ़िआ बढ़िआँ अथी चीज अथी सिनेमा पिक्चर सब बनाबैत छियै अहाँ एकदम फेमस छियै

बताएब नहि जे मतलब कखन कोन चीज फिलिम दै छै ने हम अहाँकेँ डेली देखैत छी फोनोमे अहाँकेँ देखैत छी मोबाइलोमे हम अहाँकेँ विडिओ देखैत रहैत छी फेर हुनकासँ बात होयतै ने तऽ हुनका से कहबै जे अरे हुनका बारेमे जे बहुत मस्त बनाबैत छथिन बहुत बढ़िआँ बनाबैत छथिन लाइको हम अहाँकेँ बहुत उत्साहित करैत छै अहाँ बहुत मस्त बनाबैत छियै जे की कहू हमरा अहाँसँ सीखू कि किताब अहाँकेँ बहूत बहुत मस्त अहाँ बनाबैत छियै काम एतेक बड़ा करैत रहियौ कम अइ बहूत आधा नीक लागल रहए अहाँकेँ जतेक सिनेमा अइ पिक्चर अहाँकेँ जतेक बहूत हम देखैत छी नाम नहि याद अइ लेकिन पूरा विषय सुनैमे बड़ा नीक लागैया अहाँ अपन नाम तऽ बतबितहुँ हँ अनामिका अनामिका खोलब आब अनामिका विशेष साइट खोलने रहलहुँ

अहाँ शायद आहाँ प्रोग्राम सब चलाबैत छी अहाँकेँ बहूत विश्वास देखैत छी बहुत नीक लगैया अहाँकेँ विडिओ सब देखैत छी अहाँकेँ टी भी पर सीरियल सब देखैत छी मोबाइलमे विडिओ देखैमे बहूत किछु अहाँकेँ हम देखैत छी अहाँकेँ हम बहूत जादा समयसँ अहाँकेँ बहूत जादा समयसँ अहाँकेँ हम ठीक छै हँ हँ ठीक छै ठीक छै बाइ रखैत छी ठीक छै